आंनि साख्रि एबा केरियारनि इयुनाव आं बेखौनो हास्थायोदि आं सोरखारि जब मावनो हास्थायो बेनि थाखाय आं माखासे रोंगौथि थानांगोन बेनि थाखाय जब मावनो थाखाय रोंगौथिनि बेलायाव जोबोद गोनां बेनिखायनो आं सोरखारनि मोनफ्रोमबो जबखौनो मावनो थाखाय हारस्थायो स्टेट पुलिस दिफेन्स फौजि बेफोरनिफ्राय गासैबो जबखौ आं मावनो राजि बेनि अनगायै माखासे अफिसारनि बिथिंआवबो आं मावनो राजि गासैबो सोरखारि जबखौनो आं मावनो राजि सोरखारि जब मावनो थाखाय दिफेन्सनि बेलायाव जों देहाखौ फिट लाखिनांगोन मोजां देहा लाखिनांगोन जानाय थानाय उन्दुनायनि बिथिंआव मोजां जानांगोन बिदिनो देहाया नांगौ मथे जानांगोन दिफेन्साव माबायदि गोजौ नांगौ बिनि बेलायाव नांगौ मथे फिटआ आंनाव थानांगोन नांगौ बायदि साइजआ आंनाव थानांगोन बिदिनो गोबांनि थाखाय जबनि थाखाय आङो दिफेन्सनि थाखाय आङो मोजां देहा लाखिनो नांगोन रान नांगोन खारनायनि बेलायाव स्फिद नांगोन फिल्डआव बिदिनो मोजां रान खालामनांगोन बिदिनो बै जानायफोरनि बेलायावबो सायख' सायख' जानांगोन बेनि अनगायै सोरखारि जबनि थाखाय आं बेखौनो हास्थायो बेनि अनगा माखासे स्टेटनि जब एग्रिकाल्चार बिदिनो मोनफ्रोमबो टिचार बिदिनो खेरानि बिदिनो सुकिदार मोनफ्रोमबो जबावनो आं मावनो राजि बिनि बिथिंआव आंनि केरियारनि थाखाय आङो बेखौनो हास्थायो जबनि बेलायाव जब मावनानै आं केरियारखौ इयुनाव मोजां खालामनो हास्थायो बिदिनो हास्थायै हास्थायै जाफुंहोनो थाखाय आं नारा नाथा जायो जब मावनो सोरखारि जब मावनो थाखाय साख्रिनि बेलायाव जोंनो सोलोंथाय नांगोन स्कुल कलेज फरायनाय जानांगोन इदुकेसननि बिथिंआव मोजां जानांगोन फरायनायनि बेलायाव जोङो बिदिनो राफोद रुफोद जानांगोन बेफोरबायदिनो सोरखारनि जबखौ मावनो थाखाय आंनि केरियारखौ दानो थाखाय गासैबो बिथिंआव आं रोंखा राखा राफोद रुफोद जानांगोन बेबायदिनो जों टिचार प्रफेसार मावनोबो जोंनि फरायनाया बुरजा नांगोन गोजौ लेभेलसिम थांनांगोन जोङो बिदिनो जों जोंनि न'खरनि बेलायावबो जोंखौ फरायहोनो हानाय जानांगोन आंनि केरियारनि थाखाय आंनि न'खराबो मोजां जानांगोन बिदिनो दिफेन्सनि बेलायावबो बिदिनो जोंनो देहानि थाखाय मोजां नांगौ मोजां एनारजि नांगौ जानाय थानायनि थाखाय जोंनो मोजां नांगौ बेफोरबायदिनो जोंनि देहाया राफोद रुफोद जानांगौ अब्लासो जों दिफेन्सनि साख्रिखौ नागिरना मोन्नो हागोन भारतारि मिलिटारिफोरखौ जों मोनगोन आसाम स्टेटनि साख्रिखौ जों मोनगोन गासैबो जों बेनि थाखायनो गासैबो जबखौ आंनि साख्रि केरियारनि इयुनाव बेफोरबायदि जबखौ आं हास्थायो थार्द ग्रेद फर्थ ग्रेद गासैबो बिथिंआव आं हास्थायो जायखिजाया सोरखारनि जबनि थाखाय आं थियारि जानांगोन बिदिनो गासैबो साख्रिखौ मोनसे नङा मोनसे आं हास्थायो आरो मावनो आं राजि जायो बिदिनो जोङो साखा फारा जानानै थायो साख्रिनि बेलायाव आङो बिदिनो साखा फारा फरायनाय खारनाय बारनाय गासैबो देहानि थाखाय राफोद रुफोद जानांगोन आं बिदिनो गोजोन आंनि केरियारखौ इयुनाव गोजोन लुगैयो